हम लोग मंदिर जाते हैं बहुत सुन्दर लगता है हम लोग भाव भजन वहाँ करते है ढोल मंजीरा से सबसे सब सुन्दर बहुत लगता है सबको प्रसन्न हो जाता है जोर होता है बहुत अच्छा लगता है गाना भी गाते हैं हम लोग सोहार सोहार गाते हों सोह सोहर गाते हों भजन गाते हों हम लोग शादी विवाह में जाते हैं बहुत सुन्दर लगता है बहुत लोग सब एकदम सज धज के सब तैयारी से नाच वच तमाशा सब अच्छा लगता है अच्छा अच्छा गाना गाते हों हम लोग भजन भी गाते हों अच्छा अच्छा सुन्दर जो कहो बोलो तो मैं गाय के सुना देती हूँ आप लोग के बहुत अच्छा गायन

चलो सब लोग सखी लोग सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं हमारे भाव भजन पर सब बहुत सुन्दर लगती है सबको अच्छा लगता है रोज सब आते हैं रोज सब सुनते हैं सब करते हैं सब बहुत अच्छा है है सब सब खूब घूमते हैं टहलते हैं सब बहुत कुछ वहाँँ अच्छा लगता हैं हमारा गाना पर बहुस सब प्रसन्न हो जाता है सब बहुत अच् है भाव भजन